जेना गाड़ीवला भेलै तऽ हमरा कतहु हम जेना समस्तीपुर बाजार गेलियै मन्दिर हुआँ पूजा करय लए जायके हिकै जेना सभ परिवार छियै तऽ अहाँ भाड़ा कतेक कहै छियै तऽ भाड़ा बताए दिअ तऽ ओना हम रिजर्व गाड़ी करबै जयबै पूजा करय लए तऽ ओ चारि हजा अथि जेना चारि हजार कहैत छथिन पाँच हजार कहतै रिजर्वमे से हम एतेक आदमी जाइ छियै एतेक रुपैआ दिअ तऽ मतलब तऽ हम एन्नेसँ बोललियै से ने से कमसँ कम ओहिमे कम करियौ हमेआर गरीब आदमी छी कहाँसँ एतेक रुपैआ देबै से हमेआर जीबै जयबै पूजा करय लए तऽ कहलखिन कि नहि से नहि एतेक एतेक नहि बहुत कम करबै तऽ जेना दू हजार एक हजार कम करबै तऽ हम तऽ कहलियै हँ से तोरा अथि जे भाड़ा लगतै से भाड़ा लहो आ की कहै छै जिनका खाना भेलनि नाश्ता पानि ओसभ करा देबनि तभी भी कहै छथिन नहि जे हमरा जे उचित हेतै भाड़ा सएह ने हम लेबै तऽ ओहिसँ हम कम नहि लेबनि किएक तऽ हम सभपलवार परिवार जयबै दर्शन करय लए बहुत दूर तऽ ओ भाड़ा मङ्गै छथिन बहुत तऽ बहुते भाड़ा हम कहाँसँ देबै कम नहि करय लए चाहै छथिन कहै छथिन हम नहि कम करबै हम तऽ कहलियै हँ हजार रुपैआ भाड़ा होतै जएह उचित रहतै भाड़ा उएह ने गाड़ीवलाकेँ भाड़ा देबै आ ओ बहुत मङ्गै रहथिन तऽ बहुत हम कहाँसँ दऽ सकली हमेआर गरीब आदमी छियै तऽ मतलब तैओ कहै छथिन नहि तऽ हम भी तऽ कहलियै हँ नाश्ता उश्ता जे मतलब होतै नाश्ता पानि सभ करा देबै हजार रुपैआ भाड़ा देबै से बहुत दूर जयबै वैद्यनाथ समस्तीपुर भेलै मन्दिर हुआँ जयबै हमेआर पूजा करय लए ओहिसँ कहलियै गाड़ीवलाके जे भाड़ा होतै ओ भाड़ा दियौ हम भाड़ा दै छी तऽ कहै छथिन नहि जे भाड़ा लगतै जादा वही भाड़ा ने लेबै आ नहि तऽ ओतेक कम कहै छै ओतेक कम थोड़ा ही लेबै भाड़ा जे उचित हइ उएह उचित ने हम लेबै तऽ कहै छथिन नहि जे हमहूँ बहुत अथि होइ हए तऽ हम एतेक पैसा छोड़ै छी लेकिन नहि ओ मानय लए तैयारी होइ छथिन